ہیلو آپ اولا کے ڈرائیور بول رہے ہیں جی میں محمد طالب بول رہا ہوں مجھے شاہجہاں پور سے بریلی کا سفر طے کرنا ہے اور میرے ساتھ میں میرے ماں باپ اور میں ہوں تو ہم ٹوٹل تین لوگ ہیں کیا آپ شاہجہاں پور سے بریلی تک لے جا سکتے ہیں اچھا جی تو کل سر آپ ہمیں کہاں ملیں گے شاہجہاں پور میں کہاں ملیں گے شہید پارک کی طرف تو سر شہید پارک کی طرف آپ مجھے پک اپ کر لینا کیونکہ ہم ہیں اور ہماری والد ہیں اور والدہ ہیں تو ہم تین لوگ ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں ملتے ہیں شہید پارک کی طرف وہاں سے آپ پک کر لینا اور ہمیں شاہجہاں پور سے بریلی چھوڑ دینا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو